مشرقی دہلی ضلع میں ثقافتی اور سماجی روایات کا اہم حصہ ہے یہاں کے لوگ مختلف زبانوں مذاہب رسومات اور روایات کو اپناتے ہیں زبانی تنوع موجود ہے جیسے کہ اردو ہندی اور پنجابی مذہبی تنوع بھی دیکھا جاتا ہے جیسے کہ اسلام ہندومت اور سکھ عام طور پر لوگ اپنی مذہبی رسومات اور روایات کو محترم کرتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں اور مجھے غیر ملکی ثقافت تہذیب روایات کے بارے میں نہیں معلوم ہیں کیونکہ میں نے غیر ملک کا سفر نہیں کیا ہے